हम पढ़बक शुरुआत समय मे हिन्दी के एक किताब पढ़लहुॅं जाहिसे नित प्रति घड़ी सेकण्ड जागरूकता ई भेल रहए जे आओर आगे की भेलै एहि जिज्ञासा मे ओ किताब हम बहुत लगन से मुंशी प्रेमचन्द्र जी के हिन्दी ओहिसे प्रेम जुड़ते चल गेला लेकिन अंत ईच्छा नहि भऽ सकल जेकरा पढ़ला कुछ दिनक बाद ओहिपर विचार मनन कयलहुॅं तऽ आजतक ओहि रास्ता से लाभान्वित भऽ रहल छी आओर मन ई चाह रहल अछि जे आओर पढ़ती आओर देखती आओर समय मिलैत हिन्दी प्रेमचन्द्र जी के कविता मे ई जोश जवानी उमंग उत्साह आनन्द आओर अविरल धारा प्रवाहित होइत आजतक समापन के ईच्छा न भऽ रहल अछि आओर अभी चाह रहल छी जे आओर ओहि तरहक किताब पढ़ेके वक़्त मिलैत तऽ आओर कुछ दिन तक ई क्रम जारी रहैत तऽ बहुत आनन्द के वक़्त अबैत आ प्रभु के कृपा सँ की होइत ई तऽ आगे बताओल जाएत